छा इहो स्विगीअ जो कस्टमर नंबर आहे मां तव्हां खां थोरा ॾींहं पहिरीं कुछ नास्तो ॿाहिरां घुरायो हुओ त उनजो तव्हां जो कस्टमर मूंखे हिते आयो त बिल न ॾेई वियो त मां हाणे इन करे फ़ोन कई आहे की तव्हां मूंखे बिल मोकिलींदव छोकी असांजे बि स्टाफ जा आया हुआ त हुननि चयऊं कि तव्हां असांखे बिल ॾियो ॾेखारियो हिन में लॻायो त असां पाणि चऊं पिया तव्हां हाणे मूंखां बिल कीअं प्राप्त करे सघंदमि मां त तव्हां कृपा करे मूंखे तव्हां ॿुधायो की मां या त हितां जे शॉप जितां हुजे उतां वठी अचां या तव्हां मूंखे वॉट्सप ते मोकिलींदा या पोइ तव्हां मूंखे ईमेल ते मोकिलींदा छोकी तव्हां मूंखे बिल ॾींदा त साम्हूं मूंखे ॾेखारींदमि त जेको हूंदो मुंहिंजो ख़र्चु प प भई पेमेंट मूंखे मिली सघंदी इनकरे मां तव्हांखा प्लीज़ रिकवेस्ट थी कयां की तव्हां मूंखे बिल ॾेखारण जी कृपा रस्तो ॾेखारियो के मां किथां हीउ बिल प्राप्त करे वठां